ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اسماٹ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی آج ہم گھر بیٹھے خریداری کر لیتے ہیں ٹرین ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی گھر بیٹھے بیٹھے بک کر لیتے ہیں روپئے پیسے کا لین دین بینک جائے بغیر موبائل سے ہی کر لیتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے کتب خانہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ موبائل میں برقی کتب کے ذریعے مطالعہ کر لیتی ہوں اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے یقیناً ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہمارے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے